हेल' अ हेल' दादु नोंलाय धार बायदिसिना होयोबालाय अ माने हाजाराव अ रां नांगौ हाजार अ अ

एक हाजार

अ बेसे लायो एसे खम ला एसे खम ला

अ सल्लिस थाखा

नांगौ नांनाया नांनाया आं एक हाजाराव माने बेसां जागोन होनना सोंदो आरो माहायाव नोंनो एकस' माने एकस' एकस'आवसो पास्स' थाखा ना हाजारावसो पास्स' थाखा पन्सासनि जाया होमब्ला तिनस'फोराव जाया होमब्ला तिनस'फोराव जाथो नङा होमब्ला नोंबो गामिनि आंबो गामिनि माने धार लाजाजेनायथ'

आंनो गाबोननो नांगौ गामोननो

नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ दा आं दिनि थांब्लानो मोनगोन ना मा

नंगौ नंगौ नंगौ जेनेबा जेनेबा नोङो तिनस' थाखा लायोब्ला आं दस हाजार बिस हाजारसो लागोमोन आरो बिस हाजाराव बेसां जागोन बिस हाजाराव बेसां जागोन होमब्ला

हाजाराव जुदि माहाव जुदि तिनस'ब्ला नोङो बिस हाजारसो गामोन दिहुनना होदो आंनो